ہم نے زندگی میں بہت سبق سیکھے ہیں اور آج تک زندگی سبق ہی سکھا رہی ہے ایک واقعہ ہمارے ساتھ ہوا تھا تو اس سے زیادہ سیکھنے کو ملا تھا کہ پرستتھیوں میں کبھی گھبرانا نہیں چاہیے اس کا صبر سے جو ہے سامنا کرنا چاہیے ڈٹ کر سامنا کرنا چاہیے کیونکہ وقت نکل جاتا ہے اور اگر ہم پہ اس پرستتھی کے سامنے ڈٹ کر کھڑے رہتے ہیں تو اس کا حل بھی نکل جاتا ہے تو ایسے ہی ایک واقعہ ہمارے ساتھ ہوا تھا جب ہم ایک ایسی پرستتھی میں پھنس گیے تھے جہاں جو ہے رات ہو رہی تھی اور ہماری گاڑی کا ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا تھا اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہی جو ہے ایک گاڑی کا اور ایکسیڈنٹ ہوا تو ہم کافی گھبرا گئے تھے پر ہم نے یہ طے کر لیا تھا کہ جو ہے اس جب جو بھی سچویشن ہے جو بھی پرستتھی ہے اب اس سے نپٹنا تو پڑے گا ہی تو ہم نے صبر سے کام لیا دھیرے سے کام لیا اور اس کا کیونکہ صبر رکھنے سے جو ہے اس سمعے ہمیں سوچنے کی شکتی بھی ملی تو ہم نے صحیح نرنے لیے اور اس پرستتھی سے ہم باہر بھی آئے اور جلدہی باہر آ گیے تو مجھے لگتا ہے کہ سبق زندگی بہت سکھاتی ہے اور اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے